आजकल बैंक से कोई लोन नहीं मिलता है जिसके पास ज़मीन है तो वो ज़मीन का कागज वगैरह दे करके लोन लेते हैं और जिसके पास ज़मीन नहीं है तो लोन कहाँ से लेंगे वो बैंक भी नहीं देते हैं कोई स्थान या धार्मिक समूह से भी कोई वित्तीय सहायता हमें नहीं मिलता है हमारी जीवन अर्थ व्यवस्था बहुत ही दयनीय हो गया है हमारे परिवार के स्थिति सही ढंग से नहीं चल रही है और सरकार जो थोड़ा बहुत ना जो रासन देते हैं उससे तो चलता है लेकिन फिर भी पूरे महीने में नहीं चला सकते हैं हमारी बैंक से मेरे पास कोई गिरवी रखने के लिए कुछ भी होता नहीं होता तो बैंक हमें कोई लोन वगैरह नहीं देते हैं और धार्मिक स्थान से कुछ भी सहायता नहीं मिलते हैं जैसे भी हमारे बटेदारी खेती वगैरह करके किसी तरह से जीवन यापन करते हैं या नहीं तो किसी के ज़मीन थोड़ा बहुत पाँच कट्ठा दस कट्ठा लेकर के और अपना मेहनत मज़दूरी करते हैं उसी से अपना जीवन यापन करते हैं हमारी अवस्था परिवार के सभी सदस्य किसी ना किसी तरह से मज़दूरी वगैरह करते करके अपना जीवन आदि यापन करते हैं और जिससे कि ये सरकार से में उम्मीदें हमें उम्मीद करते हैं की हमें कोई सहायता दे ताकि हमारी जीवन सही ढंग से चले